ہمیں افسانہ لکھنا بہت ہی پسند ہے جب ہم افسانہ لکھتے ہیں تو اس پہ بہت ہی سوچ سمجھ کر وچار کر کر افسانہ لکھتے ہیں افسانہ بہت ہی اچھا لگتا ہے ہمیں لکھنے میں جب افسانہ لکھتے ہیں تو اس میں جو بھی ہوتے ہیں ہم اپنے استاد سے پوچھ لیتے ہیں اس کی مدد سے افسانہ لکھتے ہیں ہم افسانہ نگار بہت ہی پند ہے ہمارے بہت ہی پسند ہے افسانہ لکھنا جب افسانہ ہم لکھتے ہیں تو اس میں جو بھی کمی کوتائی ہوتی ہے ہم اپنے استاد کے مدد سے اسے پورا کر کر لیتے ہیں جب ہمارے اس میں جو بھی کمی کوتاہی ہوتی ہے ہمارے استاد اس میں اس کو لکھنے میں مدد کر دیتے ہیں افسانہ لکھنے میں ہمارے استاد ہم کو مدد کر دیتے ہیں اور ہمیں افسانہ بہت ہی پسند ہے اور

افسانہ بہت ہی اچھا لگتا ہے اور اس میں جو بھی غلطی ہوتی ہے تو ہم اپنے استاد کو دکھاتے ہیں اور وہ وہ بتلا دیتے ہیں کہ وہ افسانہ صحیح کر دیتے ہیں اور تب ہم افسانہ پھر سے کرتے ہیں افسانہ بہت ہی اچھا لگتا ہے اور افسانہ ہمارے افسانے میں جو بھی افسانوں میں بھی ہوتے ہیں جو بہت ہی اچھی رہتی ہے اور بہت ہی اچھے رہتے ہیں جو جو بھی اس میں غلطی ہوتے ہیں تو ہم اپنے استاد اور اس کے مدد سے اسےصحیح کر لیتے ہیں افسانے میں جو بھی کمی کوتاہی ہوتی ہے وہ صحیح کر اپنے استاد سے صحیح کروا لیتے ہیں وہ افسانہ نگار بہت ہی پسند ہیں ہمارے افسانے نگار

پڑھتے ہیں اسی کے افسانے ہم پڑھتے ہیں اور اپنے افسانے لکھتے ہیں اس میں جو بھی افسانے ہوتے ہیں ہمیں بہت ہی اچھے لگتے